जैकिट भैया हम आपके यहाँ से ले गए हैं आपका जैकिट बहुत अच्छा है पहन कर चलते हैं लोग पूछते कहाँ से ले गए हो तो हम आपके दुकान का नाम बताते हैं आपके दुकान से ले जाते हैं जैकिट कई बार ले गए हैं दसन बार लोग ले गए हैं आपका जैकिट का बहुत अच्छा बताते हैं देखते हैं बहुत मस्त लगते हैं सब भैया आपका जैकिट और बहुत अच्छा लगता है देखने में आपका जैकेट बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर लग रहा है पहनने में बहुत मजबूत है चमक रहा है आपका बहुत अच्छा है फिर जैकेट लेने के लिए भैया दोबारा जाने के लिए भी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अभी मिल जाएगा आप जाइएगा बताइएगा आडर देकर फिर लिया देंगे आपका जैकिट इतना अच्छा आपका दुकान चलता है भैया आपके बार में हम बहुत बचाए बताए हैं बबरी दुकान है आपका हम इस पर जा कर